म्हाका कांतार करपाची चोड आवड आनी जायते पावटी कांतार म्हाका एक पाट स्टार्ट केलें की ना बोन जावपाची म्हाका बेगीन गरज लागना कित्या चोड करून हांव रातचें कांतार कोत्ता म्हाका टायम रातचें मेट्टा कांतार करूं पूण कितें जाता दीसभर दुसरीं कामां करून करून हांगा तेंगा वचून कम्युनिकेट कोत्ता तेन्ना चोड कोन्न उलोयता तेन्ना आमचे ताडयार सारके बोसता आनी कांसांर जाताय सो ते कांतार करपा मातशें डिफिकल्ट लागता पूण हांव कित करता गोरोम उदक पिवन म्हजो ताळो सारको बरो दवरता नाजाल्या हानी थोडो घेवन म्होव थोडो खातां नाजाल्या आले आल्याचें उदेंक उदक करूंक पितां आनी नाजाल्या फार्मासी सावन कितें त्यो स्ट्रेपसील्स आनी तसल्यो कितें चॉकलेटो तसल्यो तोंडां घालून मातशें ताळो मातशें सांबाडून धोता आनी केन्ना अेश कोन्न कितें जाता चोड उलोयता आसतोना आमी केन्ना बोवाळ बी मारता न्ही बोवाळ मारून तेशकोन्न ताळो सारको बसून येता सो तो बोसपा न्ही म्हूण आमी जायते कश्ट करून तें दवरूंक बऱ्या पोडटा की आले आनी ते सगळे खावून ताळो बरो दोत्ता